भारताव आं मोजां मोनसिननाय रायजोनि मुङानो जाबाय कर्नाटका मानो होनोब्ला

आइ टि सेक्ट'रखौ देभलप जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो आं कर्नाटकनिनो बेंग्ल'र सोहोराव थांनो लुबैयो बेबादियै बेंग्ल'र नोगोरमायाव बायदि बेलायाव जों दावगानायखौ नुनो मोनदों जेरै इमफ'रमेसन टेकनल'जीनि सायाव बा दिजिटेल मुगानि दावगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि जा हारिमुवारि आइदेनटिटि आरो बिथांमोननि जा इनफ्रास्ट्राक्सार दावगानाय बा स्टार्ट आप खालामनाय बेफोरबादिनि बेलाखौ नुनानै आं बांसिन मोजां मोनो बेबायदियै जाहाथे बायदि बायदि खामानिफोरखौ नायनो थाखाय आं थांनो लुबैयो आरोबाव जोंनि बांसिन इमफरमेसन टेकनल'जीनि स्टुदेन्ट बा जा इउथ सोलोंसा बिथांमोना जाहाथे इमफरमेसन टेकनलजीनि सायाव सोलोंनो नांगौब्ला बा साख्रि मावनांगौ जायोब्ला जों बेंग्ल'र बा कर्नाटका राज्योआवनो थांनायखौ जों नुनायखौ मोनदों बेनि थाखायनो आं कर्नाटकानि बेंग्ल'र सिटिआव थांनायखौ लुबैयो